आंनि बायनाय मोनसे गेस सौखाया अरदाबा मोननैल' नाथाय संनाय खावनायाव प्रब्लेम जायो मानोना बे सौखाया गुसुं नालाय कुकार जानबाथाय फारसेथिं साराय गिदिर जानजाया बिनि थाखाय जोङो प्रब्लेम जायो संनाय खावनायाव मावनाय दांनायाव आरो बस्थुफ्रा गोलैयोब्ला मालाबा ओंख्रि गोदौफावोब्ला मालाबा गाइखेर गोदौफावोब्ला गोदौ जोङो फुगारनो मानो एसे असुबिदा मोनो दिगदार जायो आरो बेबायदि फिसा फिसा जिनिसा आरो बुस्थुआबो एसे थाब थाब माराम खानो नागिरो नालाय ओंखायनो प्रब्लेम जायो